ہیلو تعظیم ڈرائیور بات کر رہے ہو ارے بھائی آپ کہاں پر پہنچے ہیں میں آپ کا کب سے چوک اسٹیڈیم کے پاس انتظار کر رہا ہوں اتنا دیر ہو چکا ہے مجھے ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے میں نے آپ کو دو گھنٹہ پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ ساڑھے گیارہ بجے تک پہنچ جائیے گا ابھی سوا بارہ ہو رہے ہیں اور آپ نہ ہی فون اٹھا رہے تھے اتنی دیر سے اور نہ آپ کے میسیج کا جواب دے رہے تھے ارے بھائی آپ کو بک نہیں کرنا تھا یا نہیں جانا تھا تو آپ مجھے بتا دیتے کہ بھئی میں نہیں جا پاؤں گا اب اتنی زیادہ تاخیر ہو چکی ہے ڈیڑھ بجے میری گاڑی ہے آپ کتنی دیر میں آ رہے ہیں میرے پاس بتا دیجیے میں کتنی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں میں نے آپ کے ٹراویل ایجنسی میں بھی فون کیا تھا انہوں نے بتایا کہ ڈرائیور نکل چکا ہے بھئی آپ کی گاڑی خراب ہو گئی یا آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں نا بھئی اگلا انتظار نہ کرے دوسری رائیڈ کر لے یا دوسری گاڑی بک کر کے اپنا چلا جائے بتائیے ریلوے وغیرہ کا کام ہوتا ہے ہم لوگ کتنی مشکل میں پڑ جاتے ہیں ایسی سچویشن میں ذرا اس کا خیال رکھا کریں ٹھیک ہے جتنی جلدی ہو سکے آئیے میں آپ کا یہیں چوک اسٹیڈیم کے پاس انتظار کر رہا ہوں شکریہ